یہ کہانی میں نے اپنی دادی سے سُنی ایک زمانہ تھا جب دہلی سے مُراد پُرانی دہلی ہُوا کرتی تھی اپنی جوانی میں یہ جگہ شاہجہاں آباد کہلایا کرتی تھی شان بان اِس کی ایسی کی ایسی کہ تقریباً پندرہ سو ایکڑ میں پھیلی ایک دیوار اور تقریباً چودہ دروازوں کے بیچ اِس میں راج گھرانوں کا راج ہُوا کرتا تھا عالی شان محل کوٹھی اور حویلیاں اپنے اندر سمیٹے پُرانی دہلی اپنی تہذیب اور اپنی دبدبے پر اِترایا کرتی تھی لال قلعے سے فتح پوری جو مہر جو نہر جایا جو نہر جایا کرتی تھی سُنا ہے وہ پُرانی دہلی کا دِل ہُوا کرتی تھی خیر ہم نے تو یہ سب کہاں دیکھا سلطنت لٹتی گئیں تختے پلٹتی گئیں ہمارے حصّے تو شاہجہاں کا بد بڑھاپا آیا اب اِسے پُرانی دہلی کہتے ہیں یوں تو میں اِس پُرانی دہلی کی پلی بڑھی ایک لڑکی ہوں مگر یہ میرے ابو عربت کا وطن نہیں دہلی میں ہمیشہ سے ہی عالمے ہند کے لوگوں کو لوگوں کو معاش کے لئے پناہ دی گئی بنا دی ہے میرے دادا صاحب بھی ایک روشن مستقبل کی تلاش میں کبھی دیوبند سے دہلی آئے ہوں گے اور ہُوا کہ یہیں کے ہو گئے اب دہلی چھوڑ کے کوئی جائے بھی تو جائے کیسے خیر ہمیں اپنے باپ دادا کا وطن اِس قدر پیارا ہُوا اور لوگ اِس قدر ہیں اور اِس کی چھاپ ایسی نظر آتی ہے کہ ہم وطن تو اپنا دیوبند ہی کہتے ہیں مگر دیوبند ہمارا وطن ہے تو پُرانی دہلی ہمارا بچپن اِسی کی مٹی پر ہم نے چلنا سیکھا ہے اور کیا خوب کہا ہے کہنے والوں نے کہ جناب پکڑ تو مٹی کی ہی مضبوط ہوتی ہے سنگ مرمر پہ پر تو اکثر پاؤں پھسل جاتے ہیں یہی ہے پُرانی دہلی کی کہانی